अॼुकल्ह किसाननि खे बिचोलिअनि सां गॾु सामनो करिणो पिए थो मगर दुसरो पक्ष ही आहे कि हि ॿियो पक्ष जे करे जंहिंजे करे हू पंहिंजो डायरेक्ट सामान विकरण लाइ मॉल में डायरेक्ट वञी था सघनि ऐं डारेक्ट हुननि सां कॉन्टेक्ट करे पंहिंजे सामान जी बिक्री करे था सघनि ऐं डायरेक्ट मंडी में वञी करे बि हू लोग जो है पंहिंजे सामान अनाज खे ऐं उहो विकिणी करे सुठी कमाई करे था सघनि उचित लाभ प्राप्त करे था सघनि